ہمارے یہاں دو بہت ہی زیادہ مشہور تہوار ہیں جن میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عیدالاضحیٰ ہے یہ دونوں تہوار ہمارے یہاں سے بڑے تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں ان دونوں تہوار کے لیے ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں عید الفطر کی بات کریں تو اس کی تیاری ہم رجب اور شعبان سے ہی شروع کر دیتے ہیں اور رمضان آتے ہی اس کی تیاری پوری شباب پر ہوتی ہے اس کی تیاری سب سے پہلے ہم کپڑے تیار کرتے ہیں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں اور جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پورے گھر کے لوگوں کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں امی ابو بازار جاتے ہیں اور گھر کے تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی الگ الگ طرح کے اچھے خوبصورت کپڑے لاتے ہیں خوب جم کر لوگ خریداری کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں کہ اس پار عید پر کیا پہنیں گے کیا پکائیں گے اور اس بار عید پر کہاں گھومنے جائیں گے الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ طرح کے پلاننگ کرتے ہیں اور منصوبے مناتے ہیں کچھ لوگ جن کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی تیاری کرتے ہیں گھر میں نئے نئے پینٹ کراتے ہیں گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے خوب پیسے خرچ کرتے ہیں پھر جیسے جیسے عید قریب ہوتی جاتی ہے تیاریاں تیز ہوتی جاتی ہیں تیاریوں میں وقت خوب لگتا ہے ہمارے گاؤں میں جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں ان کی تیاری ہی الگ ہوتی ہے اس گھر کو ہم خوب اچھی طرح صاف کر کے کھیت سے چکنی مٹی لا کر اس سے گھر میں نیا لیپ لگاتے ہیں اور عمدہ عمدہ ڈیزائننگ بناتے ہیں اور ہمارے مٹی کا گھر بالکل نیا اور چمکدار اور ساتھ میں بہت صاف ستھرا لگنے لگتا ہے پھر عید آتی ہے اس دن کا پوچھنا ہی کیا ہم بہت صبح اٹھ جاتے ہیں اور بہت شور ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے بچے خوشی میں خوب شور کرتے ہیں نہا دھو کر سب عید گاہ جاتے ہیں عورتیں گھر میں تیار ہوتی ہیں پھر جب عید کی نماز پڑھ کر وہ لوگ آتے ہیں تو گھر میں الگ الگ طرح کے پکوان ہوتے ہیں ان کو سب مل کر کھاتے ہیں بچوں میں عیدیاں تقسیم کی جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ملنا جلنا ہوتا ہے ہم خوب مستی کرتے ہیں اور خوب خوشی ہوتی ہے ہمارا تہوار ہم کو بہت پسند ہے